भारत में जो हेल्थकेयर सिस्टम है वह अच्छा भी है और बुरा भी है क्योंकि बड़े और निजी अस्पताल जो हैं वहाँ पे हेल्थकेयर सिस्टम बहुत अच्छा है हॉस्पिटल में साफ सफाई है और जो एक्सपीरियेंस डॉक्टर हैं इस्टाफ है वह वहाँ पे एक्सपीरियेंस नर्स हैं जिनको बहुत अनुभव है वो डॉक्टर हैं इस प्रकार से परंतु जो छोटे शहर हैं वहाँ पे हालत बहुत खराब है वहाँ के हॉस्पिटलों के वहाँ के अस्पतालों में ना अच्छी सुविधाऍं हैं ना अच्छे उपकरण हैं जिनसे रोग का पता लगा पता लगाया जा सके यहाँ पे बहुत सारी कतारें रहती हैं लाइनों में हॉस्पिटल की और डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होते हैं डॉक्टर बड़े बड़े शहरों में तो मिल जाएंगे पर छोटे शहरों कस्बों में बड़ी मुश्किल से डॉक्टर मिलते हैं तो अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में अभी भी हेल्थकेयर सिस्टम पर बहुत काम करना पड़ेगा और जो महँगा इलाज है जो लोगों को दिया जाता है उस पे भी काम करना पड़ेगा हमारे देश में बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाऍं हैं पॉलिसी हैं जो अभी कार्य कर रही हैं जैसे आयुष्मान बीमा योजना जिसमें सरकार के द्वारा पाँच लाख का बीमा दिया जाता है